हैलो हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ बाइक भी देते हैं स्कूटी भी देते हैं बाइक के अंदर स्प्लेंडर हीरो अपाची पल्सर सारी बाइक हैं अपने पास जो भी आप लेना चाहो कितनी चाहिए आपको

अच्छा और कितने टाइम के लिए चाहिए अच्छा हाँ बाइक तो मिल जाएगी दोनों चाहिए आपको स्कूटी और मोटर साइकल कोई नहीं सर अपने पास जुपिटर की ही स्कूटी मिल जाएगी ऑप्टिमा की है ओला की भी है बाइक में आप

हाँ तो वो भी मिल जाएगा अपने पास बिजली वाली भी है स्प्लेंडर भी चल जाएगी स्प्लेंडर और हीरो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे इसके लिए नहीं नहीं अपनी कोई सारी गाड़ियाँ ए वन हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप अपने आस पास बीस किलोमीटर एरिया में रह लोगे तो अपने खुद का कंपनी का एक मेकैनिक रहता है जो फ़्री ओफ़ कॉस्ट रहती है उसकी सर्विस सर कहीं पे भी कुछ भी एमरजेंसी होता है तो अपन हमारी खुद की कंपनी आपको मेकेनिक अवेलेबल करवाती है उस एरिए में देखिए सर पहले तो आपका सिक्योरिटी फ़ीस जमा होएगा करीबन दो से ढ़ाई लाख रुपये उसके अलावा आपकी सब की आई डी जो जो आप ले रहे हो सब का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल चेक और आधार कार्ड वगैरह सारा ये सब जमा होएगा ओर मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट आपका ढ़ाई लाख रुपये जमा होएगा दो हज़ार रुपये से तीन हज़ार रुपये पाँच गाड़ी का रहता है अपना तो दस गाड़ी का लगभग आपका पाँच से छ हज़ार रुपये पर डे का मान के चलो हाँ गाड़ियों का इन्शौरेन्स सब का रहेगा सर सब ये स्कूटी वगैरह का सबका है आपको सारा इन्शौरेन्स मिलेगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी आपको आर सी की ओरिजनल आर सी तो नहीं बट आर सी की आपको फ़ोटो दी जाएगी

अगर कुछ में है सर उसका थोड़ा रेंट ज़्यादा रहेगा अगर आप वो भी आप अगर लेना चाहो क्योंकि जनरली लेते नहीं हैं लोग ओला हमारी प्राइवेसी के कारण वो लेते नहीं है जी पी एस वाली तो हमने कुछ में लगा रखी है जैसे आप बोल रहे हो के आपके साथ लेडीज़ वगैरह आ रही हैं तो सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग लेते हैं और कुछ में अपन ने लगा रखा है उनका करीबन दो सौ रूपये पर डे का ज़्यादा चार्ज रहता है तो अपने स्कूटी में है और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो अपने इंस्टॉल करवा देंगे कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं ये

देखिए सर इन्शौरेन्स के अंदर आएगी तो वो इन्शौरेन्स तो क्लेम हो ही जाएगा इन केस में अगर और कुछ होता है जैसे टायर फटना या और कुछ भी होता है तो उसका आप ही को देना पड़ेगा मिनिमम फ़िफ़्टी पर्सेंट अमाउंट फ़िफ़्टी पर्सेंट अमाउंट हमारी कंपनी पे करेगी उसका जैसे आप देख लीजिए टायर फ़ूट गया जैसे हाँ वेसे तो हमारा बढ़िया कंडिशन में रहेंगे टायर ट्यूब कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी जैसे अगर कील लग जाए किसी को पता थोड़ी होता है कैसे क्या भगवान पता नहीं क्या करे कील लग जाए या और कुछ हो जाए गिर जाए उसमें वो इन्शौरेन्स के अंदर नहीं आ रहा है तो उसका फ़िफ़्टी पर्सेंट आपको पे करना होगा और फ़िफ़्टी पर्सेंट हम पे करेंगे ओके सर थैंक यू